नमस्ते नमस्ते हाँ है मेरे पास दुकान बड़ी है आइए कोई भी खिलौना मेरे पास बहुत बड़ी सी दुकान है यहीं आजमगढ़ चौक पर हाँ आइए मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे खिलौने हैं बहुत अच्छी अच्छी मार्केट से अच्छा मिलेगा आपको आइए एक बार ले देख लीजिए हाँ इलेक्ट्रॉनिक कार मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक भी मिलेगी ऐसे भी मिलेगी और वैसे भी मिलेगी एक बार आइए आप देखिए दुकान पर हाँ छोटे छोटे भी हैं बहुत सारे गुड्डे गुड्डी गाड़ी ये वो छोटे छोटे बस हर तरह के खिलौने मेरे पास मिलेंगे मेरे पास बड़ी सी बहुत बड़ी सी दुकान है आप दुकान पर हाँ गुड्डिन भी मिलेगी और गल के लिए भी मिलेगी कोई भी चहिए आप आकर के ले लीजिए देखिए टैडी इस्टैड टैडी बियर भी है मेरे पास टैडी बियर बर है गुड्डिन गुड्डा है मेरी दुकान चौक पर पड़ती है चौक थोड़ी ज्यादे दूर पर नहीं है आप आइए एक बार मेरी दुकान दस बजे खुल जाती है दस बजे से लेकर शाम तक खुली रहती है कभी भी आइए हाँ खुश हो जाऍंगे आप आइए ले लीजिए एक बार दुकान पर आइए दुकान पर मेरे बहुत सारे टैडी बियर हैं गुड्डी गुड्डा गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक और गुलदस्ते उलदस्ते हर एक चीज इलेक्ट्रॉनिक आपको मिलेगी एक बार आइए दुकान पर हाँ आइए जन्मदिन है तो आपको मिलेगा वहाँ पे टेडी बियर है गुड्डा है गुड्डी है ते वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्डा गाड़ी गाड़ी ओड़ी है सब चीज है मेरे पास ठीक है कब तक आएँगी ठीक कब तक आएँगी हाँ तो मेरी दुकान दस बजे खुल जाती है आप आइए दस बजे से दस बजे ग्यारह बजे आइए ले लीजिए ठीक है गुड्डा गुड्डी और और क्या क्या चहिए ठीक है बड़े बड़े मिल जाएँगे छोटे छोटे भी मिल जाएँगे बड़े बड़े भी मिल जाएँगे नमस्ते